आं गंसे बास दावबायारिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों जे बास बडलेण्ड जोंनि क'क्राझार हालामनि जेनेबा बडलेण्डनि मोनसे बास जे बडलेण्ड बास होन्नानै जोंनि मोनसे बास दङ' जोंनि हायुङारि बास बे बासजों आं मोनसे समाव आं क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम आं दावबायलांदों बे बासजों दावबायनायाव आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बडलेण्ड रायजोनिबो मोनसे बिदि औन बास दं

सुबिधाफोरा गोबां दं जिरायनायनि सुबिधा गासैबो सुबिधा बेयाव बिरात मोजां मोनदों आं गाखोनानै